हमर पेन्टिंग जे मिथिला पेन्टिंगके नामसँ प्रचलित अछि जेकि एकर मुख्य स्थान मधुबनी छी मधुबनीमे रेलवे स्टेशन ब ओकर प्रिन्टिंग कयल छै आओर दरभंगामे रेलवे स्टेशन मे प्रिन्टिंग कयल छी आओर सङ्ग सङ्ग हर बिहारके हर राज्यमे एकर पेन्टिंगके नामसँ स्टेशन आओर अथीके प्रतीत छै हमर मिथिला पेन्टिंगके नाम देश विदेश देश तऽ देशे थिक विदेशोमे एकर नाम जानल जाइ छै मिथिला पेन्टिंगके चित्र आओर प्रिंटिंग सिखाओल सेहो जाइ छै आओर ओकर बनाके प्रिन्टिंग बनाके हर राज्यमे एकर स्थान एक नम्बरपर छै आओर मिथिला पेन्टिंग जे छै से देशमे नहि विदेशोमे बहुत ओकर सम्मान कयल जाइ छै मिथिला पेन्टिंगके अइमे विशेष प्रकारके उत्साहित युवक युवतियोके जे प्रिन्टिंगमे छथि हुनका सबके गिफ्ट देल जाइ छनि आओर इनाममे हर प्रकारके हुनका नाना प्रकारके इनाम देल जाइ छनि जैसँ कि ओ उत्साहित रहय छथि आओर मिथिला प्रेन्टिंगके नामसँ प्रख्यात एहि प्रिन्टिंग प्रेसमे बहुत प्रकारके विदेशोमे एकर माँग बढ़ि रहल छी जैसँ अइ मिथिला पेंटिंगमे बहुत प्रकारके आदमी सब काज कऽ रहल छथि जिनका सबके इनाम सेहो भेट रहलनि हँ तनखा सेहो भेट रहलनि हँ आओर ओ अइसँ अपन परिवारके खुशीपूर्वक निवारण कऽ रहल छथि